हेलो नमस्कार सर में योगा सीखना चाहती हूँ नहीं मुझे जानकारी नहीं है आप बताइए यस सर जी सारिता कुमारी क्या सर जी जी बिहार में ही हूँ यस सर नहीं जी बिहार वैशा बिहार वैशाली ज़िला परखण्ड चण्डाहा यस सर जी यस सर जी जी जी यस सर यस सर जी यस सर जी जी जी यस सर यस सर जी जी यस सर

ठीक है सर ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है सर ठीक है सर यस सर जी जी धन्यवाद